आमच्या घरांत आमी हब्स बरें प्रमाणांत वापरतात हबस प्रामुख्यान आमी तीन तरेचे हब रेगूलर अशें वापरतात तुळशी वट्टेंलाव आनी गंजन हे तीन हब्स आमी खूब हें करता तुळशीचो आमी कितें मातशें काॅफ कोल्ड कितें जालें जाल्यार कसाय करून ताचो वापर करता तुळशीचो आनी ताचो बरो गूण येता कंट्रोल जाता कफ बी अशें रोखडेंच हें जाता तेका म्हणजे चड त्रास जायना दुसरें म्हणजें वट्टेलांव वट्टेलांवाची आमी बरेंच वेळां चटणी करतात चटणी ताची एकदम बरी जाता आनी वट्टेलांव बिर्याणीनय घातल्यार बरो ताका स्वाद येता आनी अशेें आमी अशें आमी वट्टेलावाचो उपेग करता आनी गंजन आमी स्पेशली च्या च्यान घालून गंजन हे केलें वता चाचो एक जो ऍरोमा येता तो एकदम बरो आसता तर हे तीन हब्स आमी अशे रेगूलर वापरतात